हमारे यहाँ हिंदी भाषा जो है पहले से मान्य है लेकिन शहरों में हिंदी भाषा ज़्यादा बोलते हैं हमारे यहाँ थोड़ा अवधी भाषा में बोलते है और अगर वहाँ की भाषा हम लोग बोलेंगे शहरी वाली तो यहाँ कुछ लोग ऐसा हमारे से बात करेंगे हम वैसे बात करेंगे तो उनको पसंद नही आएगा इसलिए हम जो है अपने यहाँ की भाषा बोलते हैं आऊ सर्वश्रेष्ठ तो हमारी हिंदी भाषा है ही है पहले से चली आए रही है तो हम लोग ऐसा करके मानते हैं भाई हिंदी भाषा और ताकि एक अगला समझ ले समझने के लिए हम लोग बोलते हैं तब और पहले से भाषा जो चली आ रही तो उसकी एक आदत भी होती है और नए लोगों में बदलाव हो रहा है भाषा के जैसे जैसे बच्चे पढ़ लिख रहे है उस हिसाब से भाषा हर जगह के भाषा ले सकते हैं लेकिन अपने यहाँ के जो है हिंदी भाषा में ज़्यादा लोग रूचि लेते हैं या बात नहीं है अवधी भाषा भी परिवारिक में आती है औरतें हैं बोल लेती हैं उस तरीके से और उससे लोग बोलते है और पढ़े लिखे लोग हैं जो भय ऊ भाषा दूसरे हिसाब से बोलते हैं न इसलिए चलता है और